بچے لوگ جو ہے نا موبائل پہ پڑھائی کرتے ہیں آن لائن سے پڑھائی کرتے ہیں گھر بیٹھے پڑھائی کرتے ہیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے مائی باپ کو یہاں بچے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا لکھ رہا کہ بچہ ای کا کر رہا نہیں کر رہا پڑھائی لکھائی ہو رہا ہے کہ کوئی گیم کھیل رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کا کر رہا نہیں کر رہا دیکھنے بچہ کو جو اچھا بچہ رہے گا تو آن لائن سے ہی پڑھ لے گا جو بچہ موبائل میں گھس جاتا ہے تو گیم کے پیچھے دیوانہ رہتا ہے پریشان رہتا ہے اب مائی باپ جو جانکار رہے گی وہی نا چیک کرے گی کہ ہمارا بچہ میرا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا تو بچہ جب جو جو جو ماں باپ نہیں جانے گا تو بچہ کو تو یہی لگے گا کہ بچہ میرا پڑھ رہا ہے موبائل میں جو بچہ جانکار جو ماں باپ جانکار رہے گا تو بچہ کا چیک کرے گا کہ بچہ کا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا بچہ کو دیکھے گی بھالے گی تو بچہ کو تاکید کرنا ہے نہیں کرنا ہے بچہ موبائل سے پڑھتا ہے لکھتا ہے گھر میں رہ کر کے نہیں کوچنگ ووچنگ کہیں جانے وانے کا کوئی بچار نہیں بھائی موبائل پکڑ لیا موبائل سے دیکھ رہے ہیں دے رہا بھائی پڑھائی لکھائی کر رہا کچھ پڑھائی کرتا ہے کچھ گیم کھیلتا ہے جو من چاہتا ہے سو دیکھتا ہے اب موبائل میں کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیا پتہ باپ مائی تو بھروسہ میں ہے کہ بچہ میرا پڑھ رہا لکھ رہا گیم کھیل رہا ہے کا کھیل رہا ہے پڑھائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے کا نہیں کر رہا ہے سب